हॅलो आं हांव ट्युरिस्ट उलयताले म्हाका मात्शें तुमचे कडल्यान इनफोर्मेशन इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली म्हाका कुळागराची इन्फोर्मेशन जाय आशिल्ली हय तुमी कसली कसली झाडां रयता ताजे वयल्यान इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली आनी ते माडांनी माडयांनी तुमकां किदें अशें फायदो जाता ना ना पुरो इतलें इनफोर्मेशन धाड बरें